आबाद होननानै बुङोब्ला गोदो गोदाय लेखा रोङै मानसिफ्रासो आबाद मावनानै जायोमोन आरो लेखा गोरों मानसिफ्रा फालांगि एबा साख्रिबायदि मावनानै जायोमोन नाथाय आथिखालाव नुनो मोनबायदि लेखागोरों मानसिफ्रासो आबाद मावसै अदेबानि आबाद मावनो थांनायाव जोंदा नुबाय जे जाखिजाया हायाव जायखिजाया आबादानो जानोबो हागौ एबा जायाबो जानो हागौ अदेबानि जायगा लानानै जायगा जायखि जाया आबादखौ जाहोनो थाखाय जों माखासे राहा लायो जेरै हाखौ मोजाङै एवनानै मुजिहोयोब्ला आरो बिदि हायावसो आबादखौ मावोब्ला आरो आबाद मावखां रज' आबाद बेगरा रज'खांनायनि उनावबो बेवहाय मोजाङै जोथोन लायोब्ला अब्लाना आबादा जासै गोदो आबाद मावनानै खालि गाव न'आव गावनि थाखायल' बेखौ मावनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव आबाद मावनानैबो मानसिफ्रा बेखौ गुवार मुलुगाव हाथाय बाजाराव फाननानै एबा बिनिफ्रायबो मोजां रांखान्थि जौगायनाय जों नुनो मोनसै दा बेवबा बिसेस भाबै जोंनि आबादारिफोरा आथिखालाव जेरै साहा बागान गय बागान थालिर बागान बायदिसिना बागान खालामनानै गोबां रांखावरि बुथुमनायनि आबाद खायदाबो आथिखालाव नुनो मोनसै जेरै जायगायावनो जों नुनोमोनबाय जे माखासे आबाद मावनायफोरखौ मोजां रांखान्थि खामायनायनि असिलाजों बेवहाय मोजां मोजां गुवार मुलुगनि हाथाय बाजार आथिखालाव दंसै बेराफारसेथिं जेरै सा आबाद मावोब्ला बेखौ आथिखालाव फेक्टरियाव जायगायावनो फेक्टरि गायसननानै बेखौ बिनिफ्राय साहा बिलाइनिफ्राय साहा मोननो हानाय बे मोनसे नुथाय आथिखालाव जेरावबो दंसै जेरैहाय जोङो अर्गेनिक साहा बिलाइ दिहुननो हायोब्ला मुलुग दरबाराव बिनि बेसेना बारा बेराफारसेथिं जों दायो नुनो मोनो आथिखालनि आबादारिफोरा बयनिख्रुइबो सिगां बोथोराव आबाद मावनानै बेखौ हाथाय बाजाराव दिहुननो हानाया जोबोद मोनसे रांखान्थि खामायनायनि फारियाव गोग्लैयो जेरै गदाइ गफाइ आबाद मावनानैबो मोजां रांखान्थि मुलामफा नुनो मोनो दा बिदिब्ला जोंनि आबादारिफ्रा आथिखालाव गुबुन गुबुन रांखान्थि दिगजों मोजांसिन खामायनायनि असिला लानानै आबाद मावनानै आथिखालाव न'खर संसार जानायाव गावनि गथ' गथाइखौ लेखा फरा फोरोंनायाव साख्रि बाख्रि गैया जासे जोबोद मोजां मोनसे रांखान्थि मुलुगनि मोनसे मोजां जांख्ला गाखोनायखौ जों नुनो मोनो